हैलो हां जी सर में रियासी आए दा हा सर घूमन आह्ली कोई जगह् दस्सो हां केह्ड़ा सियाड़ बाबा जी कटरा माता वैष्णो देवी जेह्का मंदर अच्छा होर अच्छा होर फिर हां जी हां जी होर उत्थे कि ग्हार जित्तो गड्डी जन्दी नी जी अच्छा अच्छा जी सर होर अच्छा अच्छा जी सर ठीक ऐ सर ठीक ऐ सर थैंक्यू सर